हेलो हय तुमी तुमचे नांव कितें ओके निखिल तुमी हे नी म्हणजे तुमी टुरिस्ट गायड न्ही लोकल रेसीडंट तुमी ओके सो म्हाका न्ही एक्चुली हांव आतां गोंयान थोडे दीस सुटयेर येवपाक सोदताले सो तुमी लोकल रेसीडंट तुमी खंयचे सांगू शकता तुमी म्हाका ओके सो ओके सो म्हाका बेजिकली अशी एरिया जाय आशिल्ली जंय न्हू रावपाकूय बरें आसा आनी ओवरोल थंय लागी भोंवपाक किंवां एक्टीविटीज खंय बऱ्यो आसात थंयशें हांव रावपाक सोदतालो सो तशें कलंगूट बागा एरियेंत बरें रावपाचें आसतले न्ही ओके ओके आनी आय थिंक थंय लागीं असो बिचूय आसा न्ही ओके आनी अशें म्हणजे तुमी सांगपाक शकता की थंय अशें कितें अशें आहा एक्टिविटीज जे करूंक म्हाका मेळटले ते अपार्ट फ्रोम बीच आनी आनी कितें अशें एक्टिवीटीज करपाक मेळटले तुमी सांगूक शकतात ओके आनी थंय रावपाचे अंदाज म्हणजे कितले आतां सपोज तीन थ्री नाइट फोर डेज येवंक सोदता सो अशें रावपाक एका दिसाक कितले अशें कोस्ट येता असो खबर आसा तुमका

ओके ओके सो तशे म्हणजे टू थावझंड फायव हंडरेड सुमार थंय सामकी बरी हॉटेलस आसा न्ही कोज म्हाका सामकी लोवर एंडाची नाका रावपाक कंफरटेबल बिकोज हांव आनी म्हजें एक फ्रेंडूय येवपाचे आसा सो थंय अशें प्रोपर कंफरटेबल हॉटेल हा नी

येस बरें